हीअं त असांजे समाज में खोड़ व्रत कथाऊं मतिलबु मशहूरु आहिनि लेकिन उन्हनि मो मेन आहे झूलेलाल जो चालीहो झूलेलाल जो चालीहो बि हूंदो आहे उन्हनि जो व्रत बि हूंदो आहे ऐं ॿियो आहे टीजड़ी जो व्रत ऐं टियों आहे जेको महालक्ष्मी हूंदी आहे सिंधियुनि में असां में असांजे समाज में उन जो व्रत हूंदो आहे त झूलेलाल मंदर में जो चालीहो जेको आहे उन में असां रोज़ु चालीहे ॾींहुं वेंदा आहियूं ऐं व्रत वग़ैरह रखंदा आहियूं उन में कुझु शयुनि जी मना हूंदी आहे जीअं असांखे शेव वग़ैरह असांजे मर्दनि खे शेव वग़ैरह न कराइणी हूंदी आहे उन में ऐं जेके व्रत रखंदा आहिनि उहे मथे बि न सुम्ही सघंदा आहिनि उहे हेठि सुम्हंदा आहिनि और हीअं त झूलेलाल चा चालीहे जो थी वियो बाक़ी महालक्ष्मी जे व्रत में थियो की असां टिकियूं सतपुड़ा वग़ैरह तरे करे उन में सॻड़ा ॿधी करे कथा ॿुधी ईंदा आहियूं ऐं महालक्ष्मी जो उन जा आशीर्वाद वठंदा ऐं उन में उहो थींदो आहे ऐं टीजड़ी जो व्रत में असां पंहिंजे मुड़ुस लाइ व्रत रखंदा आहियूं उन्हनि जी लंबी उमिरि लाइ और कथा वग़ैरह ॿुधंदा आहियूं परसाद वग़ैरह चड़ाईंदा आहियूं और आशीर्वाद वठंदा आहियूं भॻवान कयूं असांजो मेन व्रत आहिनि टेई